हय हय हांगाच रावात पावलें हांव उडपी बाजारांत ड्रायवर काका तुमचे भाडें हांव ऑनलायन तुमच्या बँक खात्याक धाडूंक शकता काय कितें तुमची जर यू पी आय आयडी जी पे पेटीयम वा फोन पे आयडी आसा तर सांगात हांव रोखडेंच पयशे धाडटां आज सगळे कडेन ऑनलायन मोड चल्ला पयशे ऑनलायन धाडल्यार म्हाकाय बरें आनी तुमकाय बरें पयशे सरळ बँक खात्यांतच जमा जातले आनी म्हजे कडेन आशिल्ले पयशांचे म्हाका बाजारांत सामान घेवपाक बरें पडटलें गूगल पे चलता ना तर क्यू आर कोड आसल्यार सांगात तो कोड स्कॅन करून हांव पयशे दिता तुमकां दियात तुमची यू पी आय आयडी आसा तर हांव पयशे धाडटां रोखडेंच आनी तुमकां पयशे धाडल्याची खातीरदारी करता